हैल्लो हैल्लो हां जी नमस्ते जी बस ठीक ठाक तुस सनाओ अज्जकल कुत्थे होंदे ओ ना ना मैं इक दिन तुसें फोन कीत्ता तुसैं चुक्केआ ही नेईं अच्छा अ अच्छ अच्छा अच्छा मि इक गल्ल दस्सो ए इत्थे ना ए जेह्ड़ी साढ़ी इक दुकान पेदी ऐ खाल्ली ते मैं सोचेआ के चलो थोह्ड़ा पार्लर दा सलून दा कम्म खोह्लने आं ते ओह्दे बारे च थोह्ड़ा तुस मि दस्सो जानकारी कि थुआढ़े ओह् ऐ हे ना रिश्तेदार जिनै खोह्लेआ हा हां

एह्दा मतलब कम्म काज ठीक ठाक होंदा हैना ते उ'नै समान शमान जेह्ड़ा बनाए दा लाए दा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मि इक कम्म करो ना तुस ना मि उ'ने पुच्छियै ना थोह्ड़ा अच्छी तरह डिटेल सारी मिनू ना देओ गे कि किन्ना किन्ना के पैसा खर्चा आई जंदा केह् स्हाब कताब ऐ सारा ते फिर हां तुस उ'नेंगी पुच्छियै ना ते मि दस्सेओ अच्छा हां ए मैं एह् सोच नेईं मैं ते सिक्ख आं सिक्खेआ ही मैं थोह्ड़े देर पैह्ले कम्म ते फिर इ'य्यां बस बिच घर रेहियां अड़चनां पेइयां फिर मैं छड्डी ओड़ेआ ते थोह्ड़ा बोह्ता पैह्ले इ'य्यां करदी बी ऐ ही मैं घर च गै ते फिर छड्डी ओड़ेआ ते हू'न सोच्चा नी चलो बच्चे बड्डे बड्डे होइये अपने ते चलो टाइम बेल्ला होंदा दुकान बी ऐ पेदी थोह्ड़ा मैं सोचेआ कर लैन्ने आं शुरू हां हां चलो ठीक ऐ ठीक ठीक ओके नमस्ते